बिहार मे क्षेत्रीय संस्कृति आओर सामाजिक विकास के लागी जे है व्यावसायिक संघ सब जे है कइ प्रकार से योगदान अपन दै छै ओसब जे है संस्कृति मने लोकल कोइ भी कार्यक्रम होलै तऽ ओहिमे जे है अपना तरफ से कलेक्शन पैसा के कलेक्शन करके हँ कोइ कार्यक्रम करबेलक हँ पूजा पाठ करबेलक उसके बाद जे है बहुत सारा जे है महिलाओं सबके उद्धार के लागी काम करलक ओकरा बाद जे है गरीब महिलाओं के लड़कियों के शादी काम बियाह के काम करोलक एसन जे है बहुत रास शिक्षा के लागी भी कुछ मदद करलक कोनो इसकुल मे जे है समान सब जे है किताब बँटलक आब कुछ इसकुल डेस्क बेंच भी दे देलक कइ प्रकार से व्यवसायिक संघ जे है संस्कृति से जुड़के आओर किछु खेल योजना इसब भी करबा देलक बच्चा सबके लागी इहे सब है